हमरा सभक आजुक दुनिआमे तऽ मैथिली भाषी लेल बहुत चुनौती अछि मैथिलीके पहिने स्थान भेटय मैथिली भाषाके पहिने स्थान भेटय आओर ओइ सब लए हम सब ओकरा सुधारक वास्ते बहुत किछु करी पढ़य लए पढ़ाइपर शिक्षाके मैथिलीमे शिक्षा हुअए प्राइमरीसँ लअ कऽ पी जी तक पी जी तकमे तऽ पढ़ाइ छै माध्यमिक आओर प्राथमिकमे पढ़ाइ नहि छै मैथिलीके से पढ़ाइ हुअए ओइपर ध्यान दिए तखने हमर मैथिली आगू बढ़त मैथिलीमे तऽ किताब सब बड्ड छपि रहल छै लेकिन प्राथमिक आओर माध्यमिक लए किताब छपय बच्चा सबके ओइपर बेसी ध्यान देल जाइ जे ओ मैथिली पढ़य तखने मैथिली आगू बढ़ती आजुक दुनिआमे मैथिलीके बहुत किछु चुनौतीके सामना करऽ पड़ि रहल छथि जे कि हुनका आन भाषा मैथिलीके अनुवादक बहुत जरूरत छै जे हमर सभक मैथिलीके जे किताब छपइए तिनका आन आन भाषामे ओकर अनुवाद होइ जे बाहरोवला हमर मैथिलीके जानि सकय बुझि सकय एकटा विद्यापतिके नाम लअ कऽ सब चिन्हइए लेकिन हमरा सबके तऽ एक्के टा विद्यापति नहि छथि हमरा सभहक सोझाँमे तऽ बड्ड विद्वान सब छथि आओर रहला हइ हुनको नाम होइन आओर दुनिआके लोक तखने जानत जानि सकइए जखन कि हम सब ओकरा आगू बढ़बयके कोशिश करब एकर अनुवाद होइ आओर मैथिलीमे आन भाषा आन सब्जैक्टके आन विषयके किताब सब छपय ओइमे मैथिलीमे ओकर अनुवाद होइ जेना कि भऽ गेल अहाँके कैमेस्ट्री फिजिक्स मैथमैटिक्स फिलोसफी सब चीजके मैथिलीमे किताब होइ मैथिलीमे किताब भेलासँ ओकरा सब पढ़बो करत आओर मैथिली पढ़यके ओकरा उत्साह होइ ओइपर ओकरा मोन लगय जे हम मैथिली पढ़ब तऽ हम आगू बढ़ि सकय छी ओकर नौकरीके व्यवस्था होइ ओइपर ओकरा प्रावधान एहन रहय जे मैथिली पढ़लासँ ओकरा आगू बढ़बाके मौका भेटतइ मेडीकलमे या इन्जीनियरिंगमे ओकर सभक किताब मैथिलीमे छपय जे कि जे नहि बुझि सकय छथिन से बुझथि आओर ओ अपन नीक नीक कम्पीटीशनमे निकालथि ओइसँ खाली अंग्रेजीमे किताब रहलासँ बहुत लोक बहुत चीज नहि बुझि सकय छथिन अपन भाषामे रहतनि तऽ ओ बेसी आगू बढ़बाके कोशिश करताह आओर ओ बुझताह अपन भाषामे रहतनि तऽ ओ बेसी बुझताह जेना कि अपन भाषाके खिस्सा कि गीत लोक बेसी बुझि जाइ छै अनकर भाषाके लोक नहि बुझय छै अइ ठामक पत्र पत्रिकाके अभाव मैथिलीमे जे छै पत्र पत्रिका किनबाके उत्साह हेबाके चाहियनि ईसब उत्साहके कमी छै एतऽ ई चुनौती अछि हमरा सब लगमे जे ओकरा आगू बढ़ेबाके कोशिश करि हमसभ ओइ लै पत्र पत्रिका कीनि आओर छपाबी आओर लोक सब कीनथि तै लए हुनका उत्साह करियनि आओर मैथिली बाजी जेतऽ मैथिली भाषी हमसभ कोनो देश या कोनो राज्यमे रहय छी तऽ ओ मैथिली बाजी अपने बाजी अपन घरमे बाजी अपन बच्चा सब सङ्गहेँ बाजी आओर ओकरा उत्साहित करैत रही जे ओ सब मैथिली बाजथि तखने मैथिली बचती